जोंहा दैज्लाङाव माइ गायो माइ गायनानै उनाव जों लाबोयो लाबोनानै आरो बिदिनो एसे फानो खावसे जायो बे खालामो जों आरो मेसेङाव लाइ लाफा फोनानै बिदिनो जायो बेसर सबाइ गाथा बायदिसिना गायनानै बिदिनो माबायो

मेसेङाव बिदिनो मा बेसर इनु फाननानै जों रां खामायनो हायो आरो थख' खोन्दो खोन्दो मावनानै जों बिदिनो फानो बेसर लाइ लाफा बाजाराव लांनानै फानो बुंन्दो बुंदो होनबायानो मेसें बोथाराव बायदिसिना मावनानै जों खेथिखौ मा खेथि मावो मावनानै जों बिदिनो फानो एबा बाजाराव लांनानै

दै गैला बुंला आं जायासै